ہیلو السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور ٹھیک ٹھاک

آپ کو پتہ ہی ہوگا رات میں جو انسیڈنٹ جو حادثہ ہوا جو محلے سے ایک گاڑی اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی دوسری بہت قیمتی سب چیزیں غائب ہوئی اور ہاں تو اس بارے میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں کیسے اس سے بچا جائے کیا کیا جا سکتا ہے ہوں ہوں جی ہاں یہ بہتر ہاں یہ تو بہتر ہے ہی بلکہ ضروری ہے کہ ہر گھر میں کچھ مطلب ہو ایسا نگرانی ہوتی رہے اور دوسری بڑی چیز یہ ہے آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ سی سی ٹی وی وغیرہ بہت معمولی چیز ہو گئی ہے اب اور اس کو ہیک کرنا بھی بعض وقت آسان ہے یعنی کہ اس سے بچنا بھی آسان ہے اب بلکہ اس سے زیادہ سیفٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کالونی کے گیٹ پہ گارڈ لگوا لے یا چوبیس گھنٹے اس کی نگرانی کا کوئی ایسا ہیومن کوئی انسانی اپائے ہو جائے جو نگرانی ہوتا رہے مشینی اپائے کے بجائے اور اس ہاں یہ ہو سکتا ہے دوسرا اسی طرح آج کل بارش کی وجہ سے آپ کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ محلے میں نالے بھی کی پرابلم ہو رہی ہے پانی کتنا جمع ہو جا رہا ہے تو اس کا وہ اوور فلو ہونے کی وجہ سے گندگی پھیل رہی ہے بدبو ہو رہی ہے تو اس کا بھی ہاں ہاں تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ اچھے سے کرنا ہوگا بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں سب کو فکرمند ہونا ہوگا سب کوشش کریں گے تبھی اچھا حل نکل پائے گا اچھا اچھا تو اور ایسے اس میٹنگ کے موقع پہ آپ کے ذہن میں کون کون سی بات جو اس کے علاوہ بھی کیا جائے کوئی اور ایشو ذہن میں ہو کوئی اور چیلنج کیا کہا آپ نے اچھا ہاں ہاں ایگزیکٹ ایگزیکٹ ہاں صفائی ہو جو بہت اچھا سچ میں یہ تو بہت برا ایشو ہے پتا نہیں ہم لوگ خصوصاً ادھر کے لوگ ویسے بھی بدنام ہیں کہ بہت گندے رہتے ہیں باذوق نہیں ہیں تو صفائی ہی ایسی چیز ہے جس سے مطلب پہلے ہی سے معیار سمجھنا تھا تو یہ ایک اچھی چیز ہے مجھے لگتا ہے اس بارے میں بھی اوکے اوکے ان شاء اللہ ٹھیک اللہ حافظ